गाँव समाजमे आइकाल्हि रोजगार नहि छै काम धन्धा नहि मिलै छै की केना कए की करतै खैतै पीतै चलू सरकार लेकिन हमरा आरके काम देना चाही लेकिन हमरा आरकए भूखल पियासल कत्तेक रहतै लोक सरकार हमरा आरकए रोजगारी देना चाही